मुंहिंजी ठहियल रेसिपी मूंखे न समुझ में आई उन में कुझु गड़बड़ थी वई जां लूणु वधारे थी वियो भाई चांवर चिकणा थी विया रस वधारे थी वई जां मुंहिंजी भुल सां को खीरु फिटी वियो त मां उन खे बरबादु न कंदमि पर उन खे ठाहे करे सुधारो कंदमि जीअं कि चांवर चिकणा था थी वञनि पाणी वधारे थो पइजी वञे त उन में लीमे जा ॿ टे टेपा ऐं गिह जी चमिची विझी करे उन खे ठाहींदमि उन सां सुधारो थी वेंदो आहे ऐं जे खीर में मुंहिंजे भुल सां कुझु पइजी थो वञे त उन खे मां पनीर ठाहे छॾींदमि उन मां लिज़तदार भाॼी ठाहे सघंदासीं ऐं जे कंहिं भाॼीअ में दाॻ सड़ी थो वञे त उन में पूरी भाॼीअ जो सवादु वेंदो हली इन करे उन दाॻ में मां ॿ चमिचूं गिह जूं विझंदमि त पोए भाॼी उन ई दाॻ मां ठाहे सघंदमि जीअं उन में उन जे सड़ियल दाॻ जी सुगंध जां बदबू न अचे पर भाॼी ठही मस्तु थी वेंदी आहे ऐं इन खां पोइ रस वधारे थी वञे त पोइ उन में पटाटे जो शूंदो करे विझी सघां जां टमाटे जी प्यूरी ठाहे विझी सघां जां बेसण पाणीअ में मिलाए थोरो उहो विझी सघां त ठही मस्तु थी वेंदी इन करे कुझु बि बरबादु न थींदो ऐं हिकु डिश में जे कुझु गड़बड़ थिए थी त ठाहे छॾींदमि